आ सांग हय हय कित जाले हां सांग

आ आ आसा न्ही पत्रिका हय हय आ त्यो केन्ना म्हणजे आनी एक आठ आनी एक चार दिसानी येवपाक शकता हांव मातसो बिजी आसा मातशी लेट येवची पडटली

हय पय तूं बेगीन जाय जाल्यार अशें सांची सातांग आयल्या जाता एक दोन दिसांक आज वार कोण तुगे गो शुक्र शेनवार आयतार आयल्या सांची सातान बी आयल्या जाता ना ना आनी कांय नाका ती पत्रिकेचे पळोवचे गुरू बळ आसा काय ना तें पोवपा मेळटले आनी योगूय आसता म्हणजे योग म्हण गुरू बळ म्हण तेन्ना मागीर त्या प्रमाणे फुडले आमी ते करपा आसत जाल्यार मागीर पोवपाचें कितलें हय हय तें मागीर तें मात हय तें मातशें मागीर आसा जाल्यार मागीर एक दीस अशें यो आनी मागीर तें साहित्य घेवन लिश्ट घेवून वच मुज म्हणजे मूज करपाक आ म्हणजे दक्षिणा हय ना एकूच ये देवकारांनी आनी एकूच ती हय एकच ते देवकाराक जायत न्ही आनी मुजीकय जाय न्ही

ना ना ती शां ना ना ती शांती बी आसा आपयता ती हय हय हय हय हय हय लोक हय यो यो यो बरें हय बरें बरें